ہیلو جی مجھے اپنا بیوٹی پروڈکٹ میں آڈر ابھی ملا تھا میں مجھے سارا پروڈکٹ ڈیمیج ہیں وہ جی جی آپ کے او ایپ سے میں نے پہلی بار منگوایا تھا لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں ڈلیوری چارجز بھی اتنے زیادہ لیٹ پہونچا ہے اور سارا پروڈکٹ ڈیمیج ہے جی میں ریٹرن کرنا چاہتی ہوں جی جی آپ مجھے پیسے واپس کروا دیجئے کیونکہ میں آپ کی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں لپ اسٹک بھی ٹوٹی ہوئی تھی فاؤنڈیشن کا ڈھکنا نکلا ہوا تھا جی پیکنگ بھی بہت خراب تھی جی مہربانی کر کے مرا مجھے واپس ریٹرن کروادیجئے پروڈکٹ نہیں ایکسچینج نہیں ریٹرن کروادیجئے شکریہ